रातिके अँधेरामे सिर्फ उल्लू बाहर रहैत छै ओ भी बहुत कमे बाहर रहैत छै अगर रहैत छै बाहर तऽ ओकर आवाज बड्ड नीक लागैत छै तऽ सभ देखए लेलीह टॉर्च लाइट या फिर मोमबत्ती तऽ नहि सिर्फ टॉर्च बड़ा लाइटसँ जल्दी देखाए नहि छै पेड़ पौधामे निकलए छै किआकि ओकरा दिनमे दिखाइ नहि दए छै तहि दुआरे ओ रातिकेँ अँधेरामे निकलए छै निकलिके पेड़ पौधामे ओ आवाज करैत छै तब लोक देखए लए जे ओकरा लाइट टॉर्च या बड़ा किछु लाइट हो ताकि ओकरा दिखाइ पड़ै देखि सकए ओकरा देखएके दुआरे आदमी रातियोके ई करए छै आर रातिके कोइ चिड़िया बाहर नहि रहैत छै सिर्फ उल्लू टा बाहर रहैत छै उल्लूके देखए लए लाइट वाइट जराके देखैत छै देखएमे नीक लागैत छै उल्लू सभ नहि आर ओकर आवाजो बढ़िआँ रहैत छै ताहि लएके लोक ओकरा लए देखए लए लाइट जराके देखैत छै कि केम्हर देखाएत इएह बहुत कम भेटए छै